हां जी राखी मैडम होर बोल्लै दियां नमस्ते नमस्ते गुड अफ्टरनून मैम होर केह् हाल ऐ थुहाढ़ा बस ठीक बच्चे कम्पलेन लेई रोआ दे बोलदे सलेबस कम्पलीट नी होआ कम्पलेन लेई रोंदे दे बोलदे सलेबस कम्पलीट होआ नी हां उ'नें हां जी हां जी हां उ'नें मतलब टाइम कन्नै पढ़ा'रो करो उ'नें मतलब रेगुलर क्लासां अटेंड करै'रो हां ते नी सवेरे आए दे आफिस इत्थें बोलदे असें मैडम कुस करबांदी नी कम्पलीट नी होआ साढ़े पेपर आई गेदे हां जी हां जी कोई नी उ'नें सलेबस मतलब सलेबस बगैरा कम्पलीट कराओ टेस्ट बगैरा लैओ उ'नें पूरा प्रपेयर कराओ हां जी हां जी हां जी कोई नी उ'नें आक्खो मतलब रेगुलर आवा करो क्लास अटेंड करै करो हून पेपर बी आई गेदे हां जी हां जी दोबारा कम्पलेन नि आनी चाहिदी हून हां जी हां जी हां जी हां जी कोई नी उ'नें सना'रो केह् ऐ केह् नी मतलब अच्छे तरीके'नै पढ़ा पढ़ा'रो बच्चें गी

होर आए दे स्कूल

हां जी हून कुत्थें न क्लास च न

हां जी हां जी ठीक ऐ